हमरा सभकेँ लड़का होइत छै तऽ ओकरा सभकेँ उपनयन पहिने मूड़न होइत छै तीन सालके लड़का भऽ जाइत छै तऽ ओकरा मूड़न होइत छै तऽ मूड़नके बाद से ओकरा उपनयन होइत छै उपनयन बारह सालके लड़काके विधि विधान चाहैत छै बारह सालके लड़काके उपनयन करी लेकिन बढ़ि जाइत छै कतेक अथिके सञ्जोग से तऽ नम्हरोके लोक उपनयन करैत छै उपनयन करैत छै हमरा सभकेँ उद्योग होइत छै बाँस कटाए छै सभ दश मिलके बाँस कटलक महिला लोक सभ गीत सभ नाद गबैत गेल बाँसबारिमे से बाँस काटिके लाएल ओकरा जन मजदूर रहल जे ओ सभ बाँस बत्ती फाड़लक ओकरा मरबा बनयलक आ लोक सभ गीत गबैत रहल बाबाके गीत सोहर खिलौना गीत गबैत रहल आ ओकरा अथि कयलक मरबठठ्ठी भेल ओकरा मरबा चढ़ल तेकरा बाद ओकरा मरबामे माटि लागल आठ दश दिनके बाद ओकरा कुम्हरम भेल कुम्हरमके दिन रहल माटि मङ्गलके दिन रहल एक दिन दश सखी झूमट कऽ कऽ आएल पोखरि पर पोखरि पर कोदारि लऽ कऽ माटि कोड़ेलक ओहिलग बरुआसँ अच्छे थारीमेके धयलक थारीमे धऽ कऽ तखन झाँपि कऽ एगो धोतीसँ लाल कपड़ासँ झाँपि कऽ सभ अहिबाती लोक सभ गेल ओ सभ गोसउनि लगमे धयलक धऽ कऽ तेकरा बाद सभ गेल तेकर बाद कुम्हरम भेल तऽ कुम्हरम दिन से देवी सभकेँ पुजाएल गोसाउनिके पातरि पड़ल गोसाउनिके मिठाइ फल खीर पूरी सभ पातरि पड़ल सभ अहिबातीके सिंदूहार पड़ल सिंदूर लेलक सभकेँ खीर पूरी सभ देलक खोइँछा देलक आ सभ ओहिठमन से पूजा पाठ सभ कयलक